औ आं मोसानायनि बादायलायनायाव हाय बाहागो लाफेरखांबाय आङो क्लास ओइदआव दंमोन बेयो जाबाय थु थाउजेण्ड थारथिननि सम आङो ग्रुफ कम्फिटिसनआवहाय इउ एस थि एम होननाय मोनसे इनस्टिटिउट दङ बेयाव थांनानै आङो बाहागो लायैदोंमोन ओमफ्राय जोङो साथाम मोन ग्रुफआवहाय ओंफ्राय जोङो मर्दान खेथागरि आवहाय मोसानाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय जों बेयावहाय बाहागो लानानै जोङो देरहायाखै देरहानाया होमबाबो जोङो माने इकस्पिरेन्स खौ बुहुद मोजां मोनदों आरो न'दाउथ आंङो स्कुलाव हाय फार्टिसिपेट खालामबाय थाखायोमोन बाट आङो बे बादायलायनायाव इउ एस थि एम आव थांनानै बेनो फार्फ थायम मोन आं बायह्रायाव थांनानै बाहागो लाहैनाय बेनि उनाव हाय जों देरहायाखैबाबो जों इकस्फिरेन्सखौ बुहुत मोजां मोनदों माने जोङो आलदा आलदा मानसिजों लोगो हमनानै सावरायलायनानै मा मा इकस्फिरेन्स मोनदों बेखौ जोङो गावबा गाव बुजायलायनो हादों बेनि उनाव हाय जोङो जाजेस फोरनिफ्रायबो मोजाङैनो जोङो खोथा रायलायनो हादों ओफाय जोंखौ मोजाङै जाजस खालामहरबाय जोंनि बे समावहाय जोङो उन्दै बैसोबाबो मोसानायाव बुहुत इकस्फिरेन्स गैयाबाबो जोङो बेबादि बाहागो लानानै मोजां मोनदों आरो जोङो